आसामनि एबा गुबुन गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा गावसोरनि हारिमुआरि मोनबोनाय सम्फतिफोरखौ कालसारेल हेरिटेज होनना फालियो मानोना गावसोरनि थानाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय गासै बुस्तुफोरखौ लानानैसो मोनसे हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो बेनिखायनो गावसोरनाव जि मुवा बेसाद गानग्रा जोमग्रा जानाय लोंनाय संनाय खावनाय मोसानाय मुसुरनाय दं बेसोरखौ गावसोरनि आंगो गानग्रा द्रेस एबा नेसनेल हेरिटेज होनना बुंनानै गावसोरखौ सिनायथि होयो आरो थांना थानानै बुहुमाव जातिखौ सिनायथि होनो थाखाय नेसनेल हेरिटेज होनना फालियो जेरै असमिया बा एसामिस एसामिसफोरनि गानग्रा द्रेसफोर जेरै सारि